मूंखे ड्रॉइंग करणु ऐं चित्र कढणु ॾाढो वणंदो आहे पर कॾहिं कॾहिं मूंखे चित्र कढण जो मन न कंदो आहे ऐं उनजा कारण आहिनि जीअं त तनाव जे करे या कॾहिं कॾहिं घर में महिमानु आया हूंदा आहिनि त मूंखे वक्तु कोन्ह मिलंदो आहे रोज़ जे कमनि मां बि मां कोशिशि कंदी आहियां त थोरो वक़्तु कढी ड्रॉइंग कयां उन लाइ मां हिकु कलाकु राति जो समय तय करे रखियो आहे ऐं उन वक़्तु मां कोई बि पसंदीदा चित्र कढंदी आहियां चित्र कढण जी प्रेरणा मूंखे आसे पासे जी ख़ूबसूरती ऐं ईश्वर जी प्रकृती खे ॾिसी मिलंदी आहे पहाड़ नंदियूं गुल हीअ सभु मूंखे ॾिसी करे मन कंदो आहे त मां हिननि जो चित्र ठाहे पंहिंजे घर में लॻायां जीअं उहो सुहिणो नज़ारो हमेशह मुंहिंजे अखियुनि अॻियां हुजे